हमारे फ़ोन में मनोरंजन के लिए बहुत से गेम होते हैं जैसे कैंडी क्रश सुपर मारियो पबजी पबजी मोबाइल बैटलग्राउंड्स बहुत से गेम होते हैं मुझे कैंडी क्रश खेलना बहुत पसंद होता है बहुत पसंद है क्योंकि उसे हमारा माइंड फ्रेश होता है और उस में बहुत अच्छे लेवल्स आते हैँ उस में नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल्स होते हैं जिससे हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है कि अगले ने अगले लेवल में हमें और क्या मिलेगा क्या होता क्या होता है मैंने हमारे कैंडी क्रस में बहुत से लेवल हजार से अधिक लेवल्स पार कर चुके हो हैं और मुझे इसके अलावा पबजी मोबाइल खेलना भी बहुत पसंद है उस में एक लिमिट्स होती है कि छ घंटे जिससे हम हमा जिससे हम उससे ज़्यादा अपने आप को हाम नहीं कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा होता है उसे उससे हम यूट्यूब पर स्ट्रीम कर सकते हैं और उससे हम बहु त सारे पैसे भी अर्न कर सकते हैं ये हमारे इधर नेशनल लेवल तक जाता है जिससे हम खेल कर हमारे